आं मोजां मोनसिननाय बर' लिरगिरि एबा खन्थाइगिरियानो जाबाय अन्जु नार्जारी बसुमतारी आं बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो बिथाङा दा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव आव मावगासिनो दङ बिथांनि खन्थाइ बिथ'राइ खन्थाइखौ आं जोबोद मोजां मोनो